मेरे ज़िंदगी में मुझे जो पसंदीदा किताब जो अच्छी लगी और कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित लगी तो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की जो किताबे पढ़ी हूँ उस में उनके जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित उन्होंने कई कथाएं लिखी हैं उनकी ज़िंदगी मे कैसी कैसी घटनाएँ घटीं क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ इस तरीक़े से वो बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने विवरण के साथ उस पुस्तक मे उल्लेख किया है जिसको हम पढ़ने से पढ़ने के बाद हमारा जो आम जीवन हैं उसके बारे में और अच्छे से समझ सकते है कि हमारी ज़िंदगी मे हम को क्या क्या कार्य करना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए सामने वालों से दूसरों से हमारे जान पेहचान वालों से जो जिन को हम नहीं जानते पेहचानते अचानक मुलाक़ात हुई तो हम उन लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो ये सारा कुछ मुंशी प्रेमचंद जी की किताब में लिखी हुई है कि हम को हमारे व्यवहार को कैसे रखना है और हमारे को ना कि जो व्यवहार है उसको कंट्रोल में कैसे करना है हम किसी के सामने कभी चिढ़ जाते है जोर से बात कर देते हैं तो इस तरीक़े से सारी चीज़ें कैसे करना है ये सब मुझे प्रेमचंद ने अपनी किताब में लिखा है यही मुझे बहउत ही दिलचस्प लगा इनकी यह किताब